ऑय ऑय कोण उलयता आं प्रवीण शिलकर म्हणजे आमच्या आमच्या बाबू वांगडा येता तो न्ही ट्युशनांग येतालो लाश्ट यियर ओके ओके ओके कशें आसा तुमी आनी कितें म्हणटा ना हांव फोंड्याच रावता न्हू अ म्हणजे मातशें पयलीं रावतालीं पय तेज्यान मातशी फुडें रावता पूण कोचींग क्लासीस फोंड्या म्हाका तें खबरना चड म्हटल्यार हांव आतां बाबूक थंय पयलींचे हेजेर थंय घालिना म्हणजे थंय तेका घातलोल तो हांयें काडलो पयलीं घातलो तेका थोडो तेंप पूण म्हाका तेजो तितलो व्हडलो खास असो प्रॉग्रॅस कांय दिसोंक ना थंय म्हुणू तेका काडलो आनी आतां तेका हांयेन हांगां घातला कुर्टी घातलां कुर्टी तें बांदोडकर म्हणून कोचींग सँटर ना तो फक्त मॅथ्स आनी सायन्स हय आनी बाकिचे तेका लँग्वेज बीन हांवूत घेवन बसता घरा मॅथ्स आनी सायन्साकूत तेका थंय घातला आं तेका जाले आतां तीन चार म्हयने जातले हय सर तो न्ही बांदोडकर अ बांदोडकर कितें नांव तेंचें कितें तरी कितें तरी सरनेम म्हाका बांदोडकर तेंजें नांव कितें तरी आहा म्हाका याद जायना तेंचें अं तुमकां जाय जाल्या तेंची हें धाडटा हांव हांवेन तेंकां एक्चुली फेसबुकाचेर हे पयल्लो आनी मागीर हांयें अशीच आनी एक कम म्हाजी वळखीची पॅरंट थंय वताली सो तिणें म्हाका तेजें नांव सजेस्ट केलें एकदां सांगलें म्हुणून हांयेन मागीर तिजे कडेन चवकशी केली ती म्हणपाली बरो हा रिजल्ट बी बरो येयला म्हणपाली तिजो चोलो दिसता मात्तूय कांयच करी नासलो खंय शिकात नासलो मात्तूय तिणी तेका थंय घालून आतां ती सांगी म्हाका की तो मॅथ्सान आनी सायन्सान पास जालो म्हुणून म्हुणू हांय म्हटलें कितें जावं हेजो तरी मात्सो हें जाता जाल्यार आनी आनी खरें म्हटल्यार मातशें बरी आसा प्रॉग्रॅस बरो आं तेजो ना तें मात म्हाका सारकें खबरना पूण तुमी तेका विचारूंक शकता कॉल करून इचारल्यार कळट्लें कित्याक हांवेन तेका आतां बा हेका घेतलोलो पय तेन्ना फक्त एक जुनान तेका हांवेन जुनान घालना तेका हांयेन तेका आतां चार म्हयन्या पयलीं घातला पूण तेन्ना तेंचो एक टर्म म्हाका दिसता तो टर्म टर्म वायज घेता दिसता हय तशें आसतलें तेजें कित्याक हांयेन तेका लास्ट टर्माक घातलो म्हुणून फी तेजी एन्युअली वर्साक सिक्स थावझंड सिक्स थावझंड यियर हय मॅथ्स आनी सायन्स दोन सब्जॅक्ट आनी विकान डेली क्लासी आसना तेज्यो आं ऑल्टर्नेट डेज हय म्हणजे मंडे आसता वॅनजडे आसता मागीर फ्रायडे आसता टायमींग तेंणी बॅचीज केल्यात न्ही सांजच्यो बॅचीस आसा तेज्यो अ आतां म्हाजो बाबू बी वयता पळय ती ती साडे चार ते साडे स दोन वरां म्हणजे एका वराक एक सब्जॅक्ट घेता दिसता तो

बरें बरें बरें नंबर धाडटा आ ग्रुपान आसा न्हू तो हय धाडटा अ मातशें पोवप पया नाल्या आनी कितें करता आतां आतां खंयच्या स्टँडर्डाक बाबू तुमचो आ एटथाक न्ही अ जावं जावंनी बरें तर धाडटा